गथ'फ्रा ओरैनो बिमाफ्रा हारसिङै हगारना होब्ला गथ'फ्रा हाद्रिजों गेलेयो मानबायनाय समाव मानबायो आरो हाद्रि इसि मोनब्ला खर'फ्राव फोननानै लायो आरो मोजां गाज्रि मिनथिया बिसोरो हायाव जाग्रा मुवा बायदि मोननानै हाफोरखौनो खुगायाव सोयो बिखौ नुनानै गेदेरफ्रा बोखारोब्ला गाबो आरो बिदिनो इसे देरोब्लाबो हाद्रि फोरजों गेलेयो फिथा सावो आरो लोगोफोर मोनब्लाथाय बिसोरो हाथाय बाजार खालामनाय बायदि फिथा सावनानै फानलायो हाग्रा बिलायफोरखौ फैसा होननानै माबायो हरो बिदिनो गेलेयो आरो हिनजावसा गथ'फ्रा थ' जों नुनायाव दा आंनि बिजावजालिनि फिसौजोआनो इसि देरनाय गथ'आ हिनजावसा गथ'फ्रा जि लायो दख'ना गानो खर' खायो बिदिनो मोसायो आरो फिथा सावनानै हाथाय बाजार खालामलायनानै फानबायो गेदेरफ्रा जेरै हाथाय बाजाराव थाङो बिदिनो थांलायो बिफोरबायदिनो गथ'फोरा गेदेर जि खालामो बिखौ खालामनो लुगैयो मोजां गाज्रि बिखौ गथ'फ्रा जेबो मोनथिया इदिनो मानबायब्ला माबायनाय समाव है जाथारा